हमरा गाँवमे मखानके खेती कोना होइ छै गड्ढा खूनल जाइ छै जेसीबी से ओहिमे पानी डालल जाइ छै मखानके बीज उखारल जाइ छै ओहिमे रोपल जाइ छै रोपल भए जाइ छै कमाएल जाइ छै जन लगबाए कऽ ओकरा फेर खाद छिटल जाइ छै ओहिमे फल फूल होइ छै फेर जन लगबाए कऽ ओकरा से खर्रल जाइ छै बोरा मे सीटल जाइ छै सुवा सऽ फेर ओकरा बिक्री होइ छै बिक्री भए कऽ दोसर देश दुनिया जाइ छै एना होइ छै ओहिमे फेर हमरा गाँव शमे कंपनी नहि छै पोखरि खुनाएल जाइ छै मछली गिरबै छै मछलीमे ओकरा खाना के लिय मछली के दै छै खैर मुरही तऽ नमहर होइ छै फेर ओकरा मारै छै मारि कऽ जाल सऽ मारि कऽ आ तब जाए कऽ ओकरा खैजा मे लै छै खैजामे लए कऽ आबि कऽ लाइब कऽ ओकरा अंगना लाबलक डेरा लाबि कऽ ओकरा उझललक फल्ली फाल पर कऽ तराजू लेलक बटखारा लेलक ओकरा बेचलक बजारमे जाए कऽ एना होइ छै